अॼ कल्ह जी युवा पीढ़ी बि जूनियूं जेके असांजा रीति रिवाज़ु आहिनि उहो पूरी कंदी आहे कुझु कुझु युवा आहिनि जेके उन्हनि जी सोच जे बदिरां हू अचण सां उहे नथां समुझनि ऐं उन्हनि खे वरी सम्झाइण जे लाइ बि असांजा घणई घर में बुजुर्ग आहिनि ॾाॾो आहे पीउ आहे उहो सॼो उनखे बराबरि सम्झाईंदा आहिनि त हूअ भई ही जेके असांजा रीत रिवाज़ु आहिनि असांखे कॾहिं बि जीवन में भुलिजणु न खपनि त असांजो ईंदड़ पीढ़ी खे बि स सभु ॻाल्हि जो ध्यानु रहे इन करे ही जेके नई पीढ़ी जा ॿार आहिनि उन्हनि जी थोरी उनखे सम्झाइण जे लाइ ॾाढो वक़्ति चङो मतिलबु ध्यानु असां वॾनि खे ध्यानु ॾियणु खपे ऐं उन्हनि खे सॼो सम्झाइणु खपे भई ही असांजो रीति रिवाज़ु आहे न त असांजी भाषा बि मरी वेंदी असां पंहिंजी जेकी रीति रिवाज़ु सिंधी समाज जा जेके रीत रिवाज़ु आहिनि असांखे उहे निभाइणु खपनि ऐं जेके आदिकाल खां हलनि पिया उहे असांजी हिकिड़ी स सिंधी समाज जी मजबूत पकड़ आहे इनखे बिल्कुलु क़ाइमु रखिणो आहे सो असांखे ध्यानु रखणु खपे ऐं नई पीढ़ी खे ख़ासि ध्यानु रखणु खपे त जेके असांजा जूना रिवाज आहिनि सुठा में सुठा आहिनि ऐं उन्हनि जो असां पालन करे ऐं सभु रीति रिवाज़ु निभायूं ऐं सभु कयूं ईंदड़ पीढ़ी खे बि इहो सिखण लाइ मिले